मां हिक दफ़ो गिरनार वियो हुउमि उते मां असुर जो साढे छहे लॻे पंज हज़ार ॾाकनि ते पहुचियो हुउमि ऐं तेॾी महिल सूरज उॻे पियो इहो नज़ारो इलाही ॾिसणु जहिड़ो हो इन जो फोटो पाढ़े छॾियो मां अहिड़ीअ नज़ारो मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में पइरियों दफ़ो ॾिठो हुओ ऐं ॿियो मां समंड जी जॻहि ते वियो हुउमि तेॾी महिल मां शाम जो सूर्य आथिमे पियो ऐं अहिड़ी पियो लॻे ॼण त सूर्य समंड में अंदरि पियो वञे अहिड़ो नज़ारो बि मां पहिरीं दफ़ो ॾिठो हो ऐं उन जो बि मां फोटो पाढ़ियो छो त मूंखे सूर्य चंडु तारा इन्हनि सभ जो नज़ारो इलाही वणंदो आहे